हमरा सभके यहाँ गाँवमे जैसे कि चोरचन्ना पर्व होइ छै तीज पूजा होइ छै तीज पूजा होइ छै उस दिन पूरा रात जगेला होइ छै जगेला होइ छै ओहिसँ ओकरामे पूरा रात लड़कीसब लेडीससब डान्स करै हइ डी जे बजाकऽ बस मस्ती करितै रहै हइ आओर झूड़ पूजा एगो होइ छै ओकरामे भी रातभर जगेला होअऽ हइ ओकरामे भी लड़कीसब रातमे बहुत अच्छा तरहसँ सजा उजाके हर लड़की अपना अपना नब ग्रुप बनाके अच्छा तरहसँ डान्स करिके अच्छा तरहसँ प्रोग्राम करऽ हइ एकरामे कोइ अथी नहि हइ कोइ अपशब्द नहि बोलऽ हइ एकरामे